ہاں بولیے جی ہاں اچھا یہ پریشانی ہو رہی ہے اور یہ بتائیے کہ یہ کب سے ہو رہا ہے ایک ہفتے سے تین چار دن سے زیادہ تو یہ پڑھائی کرنے سے آنکھ سے پانی گرنے لگتا ہے دو گھنٹہ تین گھنٹہ پر اچھا تو چشمہ بھی آپ لگاتے ہیں تو آپ کا اس کے اندر آپ کو پہلے تو آنکھ کا جو ہے جانچ کرانا پڑے گا ہے نا اور جانچ میں جیسا ہوتا ہے کہ پانی کیوں آ رہا ہے اس کی تو وجہ بتائے گا نا تو اس وجہ سے اس کی دوا دی جائے گی اور دوا سے کچھ دن آپ کو استعمال کرنا پڑے گا پرہیج کرنا پڑے گا اور آنکھ کی صفائی رکھنی پڑے گی اور دھواں وغیرہ سے پرہیج کرنا پڑے گا جانا نہیں پڑے گا اور جو وقت ہے اس وقت پر دوا آنکھ میں ڈالنا پڑے گا ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں سمجھ گئے ہم سمجھ گئے تو آنکھ میں ڈالنے والی دوا جانچ کر کے آپ کو دی جائے گی اس کا استعمال کریے پھر ایک ہفتہ کے بعد آپ آ کے پھر دوبارہ دکھائیے اگر اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے بات ختم ہو جائے گی نہیں تو پھر آپ کو جو ہے چشمہ وغیرہ کا اگر لگتا ہے کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ آنکھ سے پانی آتا ہے تو صرف ہم لوگ چشمہ دیتے ہیں چشمہ سے پھر وہ آنکھ کا پانی آنا بند ہو جاتا ہے ہاں ہاں نے تو اچھا کیے اس میں لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے لاپرواہی کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آنکھ دھیرے دھیرے روشنی کمزور ہو جاتی ہے اور آنکھ زیادہ خراب ہوجاتا ہے تو پھر بعد میں بہت مشکل ہوتی ہے بہت اچھا کیے آپ دکھا دیے شروع شروع میں

ڈراپ وغیرہ تو پہلے آپ ابھی جو دکھانے کے لیے آئے ہیں تو یہ تو دوسروں میں ایک ڈراپ ہم لوگ دیتے ہیں ہاں یہ ڈراپ ٹھیک ہے چلیے ہم لکھ دیتے ہیں یہ بغل میں ہی میری کلینک دوکان ہے وہاں سے آپ لے لیجیے گا اور یہ ڈراپ جو ہے آپ استعمال کریے